हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए कौन सी सब्ज़ी चाहिएँ आपको हमारे पास बहुत प्रकार के सब्ज़ियाँ आलू घ आलू है भटे है टमाटर है मिर्च है गोबी है पालक भी है मेथी है आलू हमारे यहाँ तीस रुपये किलो हैं बैंगन बीस रुपये किलो है ताज़ा हैं बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं आपको कितने किलो चाहिए जी आपको कितना कितना चाहिए तो आप यदि ज़्यादा लोगे तो हमको रेंज भी कम कर देंगे और यदि एक एक किलो लोगे तो हम कर नहीं पाएँगे जी जी जी बैंगन का बीस रुपये किलो है और आलू आपको बताया था तीस रुपये किलो चल रहे हैं जी हमारी दुकान स्टेशन पर है इस इस्टेशन के पास में ही है तो आप आ जाओगे तो वहीं सामने दिखेगा हमारा ठेला लगा हुआ है अच्छा बड़ा ठेला है वहाँ हमारा लड़का काम करता है तो आप आ जाईए कॉल कर दीजिए मैं भी वहीं आपको मिल जाऊँगी जी जी मैं मेरा नाम ममता यादव है जी मैं तिल सुहागपुर से तिलक वार्ड से में रहती हूँ और हमारी सब्ज़ी की दुकान इस्टेसन पर लगती है जी जी आप कहो तो हम बाँध कर रख दे कर पैक करके रख दें सब्ज़ी जी एक किलो बैंगन और एक किलो आलू पैक करके रखवा देंगे आप आ जाईए और फिर ले जाना जी जी धन थैंक